जोब मेळप सारकें कठीण कॅंडिडेट बरो आसा तरी पूण तेका मेळना हांगा सगळ्याक फावरीजम चलता आपलो कोण आसा ताकाच भितर घेता आनी नोकरी मेळप हें सारकें कठीण जाल्लें आसा डिग्रींचो कांयच फायदो ना फक्त तुका वळख आसा आनी पयसो आसा जाल्यार तुका नोकरी मेळटली आनी नोकरी मेळप आतं अशें इतलें कठीण जाल्लें आसा की जर एकलो आयज नोकरी सोदपाक जर कडे भटकता ताका नोकरीच मेळना हांगा एप्लीकेशनां दी हांगासर इंटरव्यू दी थंयसर इंटरव्यू दी मेळपाचें आसा तेकाट मेळटा आयज पळयत जाल्यार दर एकलो तरणाटो जो आसा आयज खंय नाजाल्यार खंय नोकरे खातीर भटकता उपाशी पोटा खातीर खंय ना जाल्यार खंय काम सोदपाक भायर सरता मात ताका खंयसरच मेळना आतां नोकरी वाडप काय लोकांनी उपाशी मरप हो प्रस्न पडिल्लो आसा हाका लागून जण एकल्यान आपलो स्वता धंदो चालू करून आपलें पोट भरपाचो प्रयत्न यत्न करपाक जाय आनी ह्या चळवळींतल्यान भायर सरून स्वताक आपल्याक आजादी असो म्हणून घोशीत करपाक जाय